हमर नाम अनामिका कुमारी छै हम अहाँके एतऽ से एगो कैब बुक केले रहलियन ओ ड्राइवर हमके सही सलामत घरे छोर देलहक ओहि के लेल धन्यवाद